ہاں میں نے ایک ایسی کتاب پڑھی ہے جس نے مجھ کو کافی متاثر کیا ہے وہ ایک ناول ہے جس کا نام ہے آنگن جو خدیجہ مستور کی لکھی ہوئی ہے اس ناول کی کہانی پارٹیشن کے دور کے مسائل اور خواتین کے جذباتی اور سماجی مسائل کو بہت ہی اثر انگیز طریقے سے بیان کرتی ہے اس کتاب میں ہر کردار کی کہانی اور ان کے دکھ اور تکلیف کو اتنی خوبصورتی اور گہرائی سے لکھا گیا ہے کہ پڑھنے والے کو اپنی زندگی سے رشتہ لگنے لگتا ہے ناول کے انجام میں کردار کے حالات ان کی زندگی کے نتیجے جذباتی اور جذباتی طور پر بہت گہرے اثر ڈالتے ہیں